हमसब बैटमिंटन खेलते है ठण्डी के दिनो मे बैडमिंटन खेलने से देहमे फुर्ती आबै छै ठण्डीके दिनमे गर्मी आबै छै बैटमिंटनमे दो दल होइ छै एगो दल होइ छै एक एक कॉर्क होइ छै ओहिसऽ खेलल जाइ छै बैटमिंटन हम फुटबॉल खेलै छियै ओहोमे दो दल होइ छै ओहोमे अनेको लोग खेल सकै छै बैटमिंटनमे अथी फुटबॉलमे बैट फुटबॉल एक बॉल होता है उसमे अनेको लोग खेल खेलते है क्रिकेटमे क्रिकेटमे दो दल होइ छै ओहिमे एगारह प्लेयर खेलै छै एगारह एगारह प्लेयर खेलै छै क्रिकेट एगारह एगारह प्लेयर खेलै छै क्रिकेटके लिए बड़ा ग्राउण्ड होइ छै ग्राउण्डमे खेलल जाइ छै क्रिकेट क्रिकेटके ले लेना बिश्व भरमे प्रसिद्ध क्रिकेट छै क्रिकेट बहुत प्रसिद्ध छै क्रिकेटके लिए धोनी बिराट कोहली ई सब क्रिकेट खेलै छै अनेको लोग क्रिकेट खेले छै क्रिकेटमे एक बैट तीन बिकेट छै अनेको चीज होइ छै क्रिकेटमे क्रिकेट छै तऽ अनेको इसपर टीम एलेबन लगबै छै क्रिकेटेमे

लूडो होइ छै लूडोमे चारि आदमी खेलै छै चारि आदमी इसमे जुआ भी लगबै छै एहिमे पैसा लगाकर जीतै छियै कि एहिमे से जीतलै ओ राजा होइ छै हुनका पैसा देल जाइ छै ओकरे पैसा देल जाइ छै एहिमे चारिगो गोटी होइ छै चारि गो गोटी होइ छै लूडोमे कैरमबोर्डमे चारि लोग खेलै छियै तऽ चारि लोग आ बारी बारी से एक एक करके खेलै छियै कैरमबोडमे भी पैसा लगबै छियै कैरमबोड अच्छा तरह से खेलै छियै एकरा लए जगह नहि होइ छै फ्री फायर फ्री फायर मोबाइलमे एक एप्प डाऊनलोड कैर कऽ खेलै छियै फ्री फायर फ्री फायर से ई बन जाता है कि शूटर कैसे बैन सकै छियै शूटर इसमे होता है आओर फ़ास्ट स्किन पर हाथ घुमाने आदत पड़ जाता है पैड़ि जाइ छै तब स्किन पर हाथ चले लागै छै तऽ खेल क्रिकेट क्रिकेट कबड्डी कबड्डी खेलै के लिए खेल लिए फिल्ड होइ छै फिल्डमे खेलल जाइ छै कबड्डी कबड्डी मेड़ो दल होइ चाही इसमे अनेको प्लेयर खेल सकै छै प्लेयरके लिए अनेक अनेको इसमे बाजी भी लगाया जाता है जो इसमे पहिले जीता उसका ओकरे कार मिलतौ यह सब होइ छै खेलमे खेल क्रिकेट आओर बैटमिंटन अ कबड्डी आओर बॉल बैट खेले ला फिल्ड होय के चाही फिल्ड बड़ा होय के चाही काहेकि इसमे फिल्ड होइ छै क्रिकेट आर खेलै ला खेलल जाइ छै